देश जे नागरिक थियण जे हिसाब सां त असांजी भागीदारी त इहा ई आहे त असां चुनाव पंहिंजो कयूं था पिया वोट ॾियणु वञूं था पिया ऐं जेके अलॻि अलॻि पोर्टल्स आहिनि जंहिंखें पंहिंजो नेताउनि जा पोर्टल आहिनि या जेके सार्वजनिक समितियूं आहिनि उन्हनि ते पंहिंजी जवाब ॾेई लिखी करे या उन्हनि ते पंहिंजा सुझाव लिखी करे असां उन्हनि खे हेठि ॾियूं था पिया त हिन हिन खेत्र में कमु करिणो आहे ऐं हिन जी सुधार जी ज़रूरत आहे जीअं की हाणे घणनि ई जॻहियुनि ते बरसाति अचणु वारी आहे त उन खां पहिरीं कीअं नालियुनि जी सफ़ाई करणु खपे ऐं जेके आवारा पशू सॼो ॾींहुं घुमण था पिया रस्तनि ते ऐं जेके एक्सीडेंट्स थियनि था पिया अंधा मोड़ आहिनि उन्हनि ते बि पूरी स्ट्रीट लाइट थियणु खपे ईअं हिसाब सां पंहिंजी भागीदारी ॾेई करे असां उन्हनि खे चूंडियूं था ऐं चाहिंदासीं त उहे असांजी चूंड ते सफल रहनि ऐं असांजे हिसाब सां कमु कनि